ہیلو بوس ہیلو

جی ہاں بات کر رہا ہوں صاحب بوس

جی جی تو کوئی جی ہاں وہ آپ پورا سیٹ اگر بولے تو میں جو ہے بولتا ہوں یعنی خالی جو ہے نیکلیس یا پھر جو ہے اُس کے ساتھ خالی نیکلیس یا پھر نیکلیس کے ساتھ جو ہے طعارظ ایئر طرینگسظ رنگس یا ٹیکہ اور جو ہے ہاں وہ بیٹر ہے کیونکہ جو ہے وہ میریجیز میں جو ہے پورا کمپلیٹلی جو ہے چلے آتا اگر میں خالی انڈیویزول بولے تو جو ہے انڈیویزول جیسا بجٹ ہے وہ حساب سے پبلک لے لے کے جو ہے چلے جاتی میں جو ہے کافی جو ہے دیکھا تھا پچھلی بار بھی دبئی گیا تھا سر میں کافی جو ہے پیٹرن دکھاؤ اُس میں جو ہے وائٹ میں جو ہے پریچویس اسٹونس لگائے لگے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے اپنے کو اور جو ہے پورے گولڈ کے ہار پہ اور کسٹمر کو بھی جو ہے بینیفٹ ہو جاتا اور بہت ہی جو ہے لے دیکھنے میں اچھا خوبصورت اور نارمل دکھتا وہ پارٹی ویئر بھی رہتا یا پھر نارمل بھی جو ہے پہن سکتے اور انڈر بجٹ جی نہیں چل رہا وہی بول کے اِس لیے جی ہاں نارمل جو ہے چھوٹ

اب تھوڑے جو ہے جی ہاں کمپلیٹ سیٹ بھی بنا لیں گے ایسا کر دیں گے اب کافی جو ہے پیٹرنس ہیں میرے کنے میں پورا جو ہے ایک کیٹلگ بنوا کے منگوا لیا وہیں سے ہی لے لے کے ہی جو ہے آیا تھا انڈیا جی ہاں آپ دیکھیے اور کافی جو ہے سیلبرٹیز بھی اِس کو جو ہے پروموٹ کرے تو اپنے کو مارکیٹنگ کی اُس کو ضرورت نہیں پڑیں گی میں سمجھتا ہوں بغیر مارکیٹنگ کے کیونکہ وہ چل رہا ہے آج کل کافی جو ہے شاپس والے اور مارکیٹ میں جو ہیں پروموٹ ہو رہا وہ اپنے کو پروموٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ لگے خالی ڈسپلے میں لگاتے ہی جو ہے سیل ہوجائے گا جی ہاں ٹھیک ہے بائے جی یس سر بائے ماۓ ہیو اے نایس ڈے